हिन्दी भारत की राष्ट्रीय भाषा है और यह सभी राज्यों में करीब करीब बोली जाती हैं भारत में अनेक प्रकार की भाषा है लेकिन हिन्दी का विशेष महत्व है ये अपने एक विशेष स्थान रखता है रखती है हिन्दी और इसमें बोलने में किसी को दिक्कत नहीं आती है हाँ जो नहीं समझते उनको तो दिक्कत आती है बोलने में इसको लेकिन जो समझते हैं जो हिन्दी पढ़ना लिखना जानते हैं उनको तो सारी समस्या कोई समस्या नहीं आती लेकिन हिन्दी एक अधिकतर जानने वाले लोग हिन्दी को जानते हैं अधिकतर पहचानते हैं और हिन्दी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें है कोई दिक्कत नहीं है आप पढ़ सकते हो लिख सकते हो साधारण लोग बोल सकते हैं और हिन्दी में जान पहचान अच्छा रहता है मतलब जान पहचान होने में दिक्कत नहीं आती है नाम बोला आप करके बुलाया जाता है प्रेम से बोलते हैं उसमें